हैलो नमस्ते जी तुस रामनगर होटल मैनेजरै बोलै ने ते मैं जेह्ड़ी ही रामनगर घूमने आई दी ही ते मिगी थोआड़े रूम होटल बिच्च जेह्ड़ा एह् रूम चहिदा हा ते थुआड़ा रूम जेह्ड़ा ऐ अवैलेबल होगा इस टाइम उप्पर हां तुस चेक करियै सनाओ भला अगर अवैलेबल होए तां बड़ा जरूरी चाहिदा हा सनाओ हां हां प्लीज दीदी तुस जेह्ड़ा एह् अरेंज करियै देओ असें बड़ा जरूरी जेह्ड़ा एह् चाहिदा ऐ प्लीज जेह्ड़ा तुस कुतै अरेंज करियै देओ हां दिक्खियै सनाओ मैम प्लीज़ यार ऐमरजेंसी ऐ अस जेह्ड़े हे जम्मू दा आए दे हे इत्थे घूमने ते जेह्ड़े बाकी होटल बी न जेह्ड़े ओह् पूरे फुल्ल होई दे ते मैं सोचेआ कि चलो तुसेंगी अखनिया दिक्खने आं अगर थुआढ़े इत्थै अवैलेबल होए तां हां हां करो करो हां ठीक ऐ ठीक ऐ मैंम दो घैंटे बाद असेंगी इ'यां बी त्रै घैंटे बाद जेह्ड़ा हा असें ओना हा इयां अस थोह्ड़ा घूमने आए दे हां हां हां हां मैम अस घूमने ते आए दे हैन दिक्खने आं किन्नी शैल जगह एह् सुने दा ते बड़ा ऐ इस जगह दे बारे च पर हून दिक्खियै पता चलना हां जी हां कोई नी कोई नी तुस सनाओ कोई रूल्स रेग्युलेशन जेह्ड़ी जां हैन होटल बिच्च हां जी हां जी हां जी तुस सनाओ तुस केह् रूल्स हैन थुआढ़े हां जी हां जी हां जी बिल्कुल हां जी हां जी हां हां साफ सफाई आह्ले बंदे मैम असें पूरी सफाई रक्खनी होर केह् हां हां हां हां समझै नी हां हां समझै नी थुआढ़ी गल्ल हां हां हां कोई नी कोई नी अस पूरी साफ सफाई रक्खगे होर कोई रूल्स हां जी हां हां ठीक ऐ ठीक ऐ मैम अस इ'यां बी अट्ठ बजे सेई जन्ने चलो ठीक ऐ मैम फ्ही तुस जेह्ड़ा एह् बुक करियै रक्खी ओड़ेओ रूम ते अस फ्ही थुआढ़े ने मिलने आं इक दो घैंटे बाद हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ मैम अस लेई लैगे थैंक यू धन्यबाद मैडम जी थुआड़ा शुक्रिया शुक्रिया